जी जी हम सुनिल झा बाजि रहल छी अपने केँ जी जी जी देखू हम भेलहुँ फिल्म निर्माता ठीक छै आओर हमर बेस मिथिला अइ आओर हम भी चाहैत छी कि अखन हम जेनाकि दोसर दोसर राज्यमे दोसर दोसर देशमे जा जाकऽ सिनेमा बना रहल छी तऽ हम सोचैत छी कि हमरा अपना राज्यमे भी अपना बिहार राज्यमे आओर अपना मिथिलाञ्चल छेत्रमे भी फिल्म इन्डस्ट्रीज होयबाक चाही आओर ताहिसँ की हेतै कि हमरा अपना छेत्रके लोक सभ जागरूक हेथिन फिल्मकेँ प्रति सिनेमाकेँ प्रति आओर ओहो अपन रोल अदा करथिन एहिमे ओ ओहो रोल अदा कऽ कऽ कऽ ऑडिएन्सके देखयथिन ओ ओहिसँ एक सँ दू दू सँ तीन नया पीढ़ी दर पीढ़ीकेँ लोक सभ जागरूक होयतै आओर एहिसँ की होयतै कि हमर मिथिलाञ्चल छेत्रके सिनेमा जगतमे विकास होयतै आओर आदमी बहुत सफलताके शिखर पर पहुँच सकैत छथिन तऽ अकरा लेल हमर सुझाव ई हय कि पहिले सिनेमा केन्द्र मतलब फिल्मी इन्डस्ट्रीज जे छै से कि अपना मिथिलाञ्चल छेत्रमे खोलल जयतै तकर बाद ओहि केन्द्रमे सभकेँ निमन्त्रण दऽ कऽ बजायल जयतै सिनेमा बनाबऽकेँ लेल तऽ कोनो भी काज करऽके लेल पहिले एकटा केन्द्र आओर एकटा सङ्गठन बनायल जाइत छै जी जी जी सरकारसँ हम उम्मीद राखैत छी कि ओ हमरा पहिले सिनेमा केन्द्र खोलऽके लेल अनुमति देथिन आओर हमर सहयोग करथिन आ सरकारकेँ ही सहयोग आ सरकारकेँ ही आदेशसँ हम कोनो कदम उठेबै आ ओहि पर चलबै ओ करबै आओर रहि गेलै सवाल सिनेमाकेँ तऽ कइ प्रकारके सिनेमा होबऽके चाही आओर समाजकेँ लोक ओकरा पसन्द करथिन ओकरा सराहनीय देथिन तऽ ओकरा लेल हम सभसँ पहिले एक समाजिक सिनेमा बनाबऽके प्रआस करैत छी ग्राम्य जीवन पर आधारित जाहिमे बच्चा बुजुर्ग हर वर्गकेँ लोग ओहि सिनेमाके पसन्द करथिन आओर सरा सराहथिन तऽ जाहिसँ कि एक कऽ बाद दूसरा तीसरा चौथा एना एना हमर फिल्म आगू बनैत जेतै बढ़ैत जेतै आओर लोग एहि चीजके पसन्द करैत जेतै जी एहिमे की छै कि मिथिलाञ्चल छेत्रमे जतेक आदमी रहैत छथि ओ सभकेँ मूल भाषा मैथिली भाषा छनि तऽ भाषासँ तऽ सभ पहिलेसँ ही अवगत छथिन आब रहि गेलै सभकेँ फिल्ममे काज केना करथिन तऽ ओकरा लेल हम एगो